हैल्लो हां जी कठुआ बिच्च तुस सुकराला माता जाई सकने अच्छा ते फिर तुस बाला सुंदरी माता दा मंदर ऐ ओह् होर तुस बसोली जाई सकने पुल उप्पर डैम ठीक ऐ ते फिर हां जी ते फिर तुस उत्थै जाई सकने पुरथु जाई सकने जी जी जो अजकल्ल मिनी गोआ दे नांऽ कन्नै बी बौह्त जैदा मश्हूर होई गेदा ते होर बी बड़ी जगह न तुस कुत्थै विजिट करना चांह्ने ठीक ऐ ठीक ऐ